खेलों का लोगों के जीवन की सम्पूर्ण पर बहुत प्रभाव पड़ता है वो सकारात्मक भी हो सकता है नकारात्मक भी हो सकता है लेकिन आप सकारात्मक प्रभाव के बारे में पूछ रहे हो तो मैं ये बताती हूँ कि जैसे कि मैं अपनी बात करूँ तो मुझे वैसे तो सारे खेल बहुत पसंद है लेकिन मुख्यतः मुझे किरकेट देखना बहुत पसंद है मैं उतना अच्छा नहीं खेलती तो मैं उसमें खेलने की बात तो करूँगी नहीं क्याोंकि मैं खेल नहीं पाऊँगी बाकी मुझे देखना बहुत ज़्यादा पसंद है किरकेट मैच वगैरह देखने जैसे कि वर्ल्ड कप की बात करें जब अपनी इंडिया टीम जीतती है तो एक ऐसी ऊर्जा अपने अंदर से बहती है कि एकदम ऐसा कि भाई हमने क्या जीत लिया है तो इतनी ज़्यादा सुखद अनुभव होता है तो ये बहुत ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव डालता है कई बार ऐसा होता है कि जो मैच हम लगभाग हार ही चुके हैं उसमें कहीं से कहीं तक उम्मीद नहीं है कि आप इस मैच को जीत पाओगे या नहीं जीत पाओगे एक प्रकार से ऐसा होता है कि हमारी टीम इंडिया लगभग हार के कगार पर खड़ी हो चुकी है लेकिन तब हमारे कुछ खिलाड़ी या लगभग सारे खिलाड़ी इस तरीके से प्रयत्न करते हैं मेहनत करते हैं कि वो उस हारी हुई बाजी को जीत में किस प्रकार से बदल देते कि मैं आपको क्या बताऊँ ये इतना रोचक लगता है देखने में जिससे आपका मनोरंजन हो जाता है आपकी खेल में रुचि तो है ही है आपका मनोरंजन भी हो जा रहा है और इतना ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव डालता है कि जब वो वो एक खेल है खेल में भी हार जीत लगी होती है किस प्रकार से उन्होंने एक हारी हुई बाजी को जीत में बदल दिया जहाँ पे अब पूरा निराश में हो जाते है कई बार ऐसा होता है कि अगर हम निराश निराशावादी हो जाए हम लोग को लगे कि अब नहीं छोड़ सकता तो हम हारने वाले भी जी सॉरी हम जीतने वाले भी हार जाते हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप हारने की कगार पर हो लेकिन आपने आशा नहीं छोड़ी है कि भई मैं कर के दिखाऊँगा मैं ऐसे हार नहीं मान सकता और तो मुझे वही मैंने खेलों से सीखा है कि किस प्रकार से वो हारते हारते जीत जाते हैं किस प्रकार से वो अपने इस खेल में परिवर्तन करते हैं तो वो ही सबसे ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव डालता है सभी के जीवन पे और मेरे जीवन पे तो बहुत ज़्यादा ही ये सकारात्मक प्रभाव पड़ा है